हेलो जी नीलेश सर से बात हो रही है जी भैया अभी क्या हमने नया नया घर बनवाया था हमारा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है ये क्या हुआ कि इसमें हमने नलमल का जो कनेक्शन है वह वह करवाया था पता नहीं उस भैया ने कैसा कर दिया नल वो लीक हो रही है पूरा पानी बह जाता तो घर पूरा पानी पानी से भरा जाता है तो प्लीज़ आप जाइए उसमें कर दीजिएगा आप सर ये अपना हो गया है कम से कम सात दिन हो गए हैं हमें सात दिन क्योंकि क्या अभी अभी हुआ है ना हाँ अभी अभी हुआ है ना घर बनाया तो अभी अभी बना हमें क्या ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था इस वजह से अभी भी तो मुझे अभी टाइम मिला है छुट्टी चल रही है इस वजह से तो आप बता दीजिए कब तक आ पाओगे आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे उस हिसाब से मैं आपसे बात जी हाँ कोई टेंशन नहीं है आप डेढ़ सौ रुपये मैं दे दूँगा बट आप बता दीजिए कि आप कर पाएँगे नहीं क्योंकि क्या घर बहुत बड़ा है उसमें टाइम शायद ज्यादा लग जाएगा क्योंकि ये पाइप लीकेज जो हो रहा है वह मुझे भी नहीं पता कहाँ से आता पानी कहाँ को जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ सापलम जी आप क्या लड़का भेजेंगे या आप खुद आएँगे आप बता दीजिए मुझे तो मतलब पहले लड़के चेक करके जाएँगे ना बता दीजिए आप कब तक आएँगे आप कल यार भैया कल तो मुझे काम है सुबह सुबह तो नहीं हो पाएगा एक काम कीजिए आप दिन में आ जाना तो आप कब तक आएँगे मतलब अभी आप भी कब तक आएँगे टाइमिंग क्या आपकी आने की मतलब पाँच छः बजे तक हाँ ठीक है मैं फ़्री हो जाऊँगा तब तब तो आप आ जाना आप देख लेना कैसा क्या है घर थोड़ा क्या बड़ा है इस वजह से हाँ तो आप देखने चले आना लड़कों को बता देना कैसा क्या है और जो भी खर्चा आएगा हम आप बता देना मुझे कैसा है या पाइप कनेक्शन चेंज होगा जो भी कनेक्शन चेंज होगा आप कर देना जी ठीक ए मैं आपको नम आप मुझे कॉल कर लेना है ना आते वक्त हाँ ठीक है हाँ लोकेशन सेंड कर दूँगा मैं आपको जी धन्यवाद